پولیوشن ایک ایسا لفظ ہے کہ سب سے واقف ہے اور کیا ہے کہ بھائی وہ تو ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے بڑی بڑی انڈسٹریز ہے ان کا ویسٹ ہوتا ہے اور اتنی گاڑیاں چلتی ہیں تو ہوا جو ہے وہ اس پولیوٹیڈ ہوتی ہے اس پہ بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن ایک چیز ہے جس پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں شہری کے طور پر وہ ہے نوائز پولیوشن اب کوئی شادی ہوتی ہے تو وہ ڈی جے جو ہے نہ وہ بہت ہی تکلیف دہ چیز ہوتا ہے اور ڈی جے اتنی زور زور سے وہ گانے بجاتے ہیں بعض وقت تو وہ کھڑکی کی شیشے جھنجھنانے لگتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ کسی دن شیشے ٹوٹ جایئں گے تو اس پولیوشن کو اور لوگ کو احساس نہیں ہوتا کہ پولیوشن یہ جو نوائز پولیوشن ہے کتنے آپ کے دماغ کو تھکا دیتا ہے آپ کے نروس کو خراب کر دیتا ہے تو اس بات کو میں کہوں گی کہ اس اس کو تو ہم کم سے کم کنٹرول کر سکتے ہیں اور ویسے بھی حکومت کو بھی پولیوشن کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے پولیوٹیڈ پانی ہے پولیوٹیڈ ہَوا ہے اس سے تو ہمارے مائنڈ بھی پولیوٹ ہو جایئں گے